ہیلو جی میں ابھی اپنے فون کی ایپ کھول کے موبائل بل چیک کر رہی ہوں مہینے کا بجٹ بنا رہی ہوں تو سوچا پہلے یہ دیکھ لوں کہ بل کتنا بن رہا ہے ابھی دیکھا تو تقریباً نو سو پچاس روپے کا بل ہے مجھے ذرا فکر ہے کہ باقی اخراجات بھی ہیں جیسے راشن کرایہ وغیرہ تو دیکھنا ہے کہ کہیں آخر میں تنگی نہ ہو جائے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ابھی سے پیسے سائٹ پر رکھ لوں تاکہ بل وقت پر ادا ہو جائے میرا موبائل نمبر نو زیرو ایک پانچ تین پانچ چھ آٹھ نو دو ہیں اگر آپ کنفرم کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا کہ یہی موجودہ بل کی رقم ہے یا کچھ اور شکریہ